हांव रेल्वेंतल्यान केरला गेल्लें मडगांव रेल्वेस्टेशनांतल्यान डायरेट केरलात क केरला आमकां एक कनॅक्टेड रेल्वे आशिल्ली रेल्वेन बसताच खूब आवाज आनी ती रेल्वे खूब हालताली पण तितून काहिश्यो बऱ्यो गोश्टी आशिल्ल्यो रेल्वेन पावताच फुडल्या स्टेशनार चडलो एक खा समोसावालो मागीर थंय रातभर चाय चाय चाय गरम चाय करून भोंवतालो तो चायवालो सूपवालोय आशिल्लो आनी खेळणी घेवनूय कोण कोण येताले खावपाक तर कमीच नाशिल्ली कोण कोण प्रत्येक स्टेशनाचेर येत आशिल्ले आनी रेल्वेंतल्यान भायर एक सुंदरसो नजारो दिसतालो निसर्गान निसर्ग दिसतालो व्हडले व्हडले दोंगरूय दिसताले झाडांय दिसतालीं नदयोय दिसताल्यो असो सुंदरसो रेल्वेतलो प्रवास हांवें केरला पऱ्यान केलो केरला देंवलें आनी परत येतानाय रेल्वेतल्यानूच आयलें परत रेल्वेन बसलें ती जूक जूक गाडी आपल्या तरेन चलताली प्रत्येक स्टेशनाचेर रावताली प्रत्येक स्टेशनाचेर नवे लोक चडटाले आशिल्ले लोक देंवताले कोणा कोणाचो स्टेशन येतालो म्हणून लोक गर्दी करून धावताले एकामेकाचेर बॅगां आपटिताले रेल्वेन तीन सिटां आसतालीं तिनूय सिटांचेर एक एक मनशाक न्हिदपाक मेळटा थंय सुशेगात न्हिदून वसपाचें आनी रेल्वेन आनी एक सॅक्शन आसता तो म्हणजे ए सी सॅक्शन तो फूल पॅक आसता आनी थंय तुका ए सी मेळटा त्या ए सी सॅक्शनान बाकीच्या सॅक्शनानी आसता तितली मजा येना पूण तोवूय सॅक्शन आपल्या भशेन सुशेगात आसता